परिवहन और यातयात में अब कई सारे विकल्प आ चुके हैं जो कि पहले नहीं थे पहले केवल घोड़ा गाड़ी या बैल गाड़ी द्वारा यात्रा संभव थी लेकिन अब के समय में तकनीकी बहुत बढ़ चुकी है इसलिए हमें बहुत सारे विकल्प मिल चुके हैं अगर हमें थोड़ी दूरी पे जाना हो तो हम साइकल या मोटर साइकल का प्रयोग करते हैं पर अगर हमें बहुत दूर का सफ़र करना है तो हम उसके लिए कार बस ट्रेन का प्रयोग करते हैं लेकिन अगर हमें अपने देश से बाहर विदेशों में जाना हो तो हम उसके लिए पानी वाले जहाज या हवाई जहाज नहीं तो हेलीकॉप्टर का प्रयोग भी कर सकते हैं और ये सब अब के जमाने के बिल्कुल नए साधन है जो कि पहले के जमाने में नहीं हुआ करते थे